कोस्चनक हिसाबसँ कहै छै जवान जानवरक देखभाल कोना करब जवान जानवरके देखभाल हम करब जे ओकरा सही भोजन सही खाना पीना सही हवा सही शुद्ध पानी दे और नस्ल जेना कहै छै नस्ल कोन कोन राखै जानवर देखभाल कोना करैत तऽ नस्लमे शाहीवाल जेना जर्सी देशी इएह सब नस्लके जानवर लोक पोसब और ओकरा खानामे पशु आहार भुसी आटा इएह सब चोकर इएह सब देब एहिना कए कऽ पशुके राखब पशु जे छै से शुद्ध हवामे रहतै तखने ओ सही दूध दए सकतै और पशुमे सही गुण तखने एतै जखन ओ सही पानि सही खाना सही सबकिछु खेतै तखने हेतै पानि हवा ओकरा रोज नहाबिऔ खाना पीना दिऔ सही टाइम पर सुबह शाम ओकरा देखभाल करिऔ मच्छड़सँ बचाबिऔ इएह सब